आंहा सासे बेमारि जादोंमोन आंनि फिसौआनो दिसुन फिसौखो लांनायाव इयाव हायाखै जालां मेडिकेलाव लांदोमोन इयावबो हायासै बरपेटायाव लांदोमोन बरपेटायावबो हायासै गुवाहाटियाव लांनासो हामदो बहुद फैसा थांदो आंहा बिदिनो ओइ बिराद हा हु फानलायनांदो हा हु फानलायनांदो ओमफ्राय ओइ बिदिनो बिराद खस्थ' जादो सानै साथाम थांदो फैसा थाखा गैया बेयावनो आरो नागिरनायावनो थार फाननांदो हा फानलायनांदो बिराद खस्थ'यैसो फिसौखो बासायना लाबोदो आं लामा थांलाय फैलाय इयावबो आरो बिराद दिगदार मोना गुनायाव थांनो हाया लामा गाज्रि इयावबो आरो हरखाबै थांनो हाया फैसा थाखानिया कमफ्लेन थायो गरिब मानसि नालाय जों जेनथेनैसो बासायना लाबोदो देलाय ए गाबस्राव खुबस्राव गाबस्राव खुबस्राव जादो दसेनो आरो दसेनो आरो माबा थायो गथ'आ आरो हां थोनो थोनो जायो इनिफ्राय आरो दसेनो आरो ए थैनाय रखमानो जायो जेनथेनसो बासायना लाबोदो

गथ' नि बेरामा हां थोनो थोनो जानायलै माबा होनो इखो